जी हाँ हम बचपन में बहुत सी ऐसी कलाएं दिखाने का मोक़ा मिला जैसे बारिश होती थी तो हम तीन चार दोस्त लोग बैठे रहते थे हम बारिश रुकती बारिश के बाद में मिट्टी गीली हो जाती थी हम घर के बाज़ू में खेत था तो वह खेत में खेत को मिट्टी गीली हो जाती थी काली मिट्टी थी चिपक जाती थी तो हम उससे आराम से बेठकर टाइम पास में हम कभी टेक्टर बनाते तो कभी गुड़िया बनाते थे कभी गणेश जी बनाते थे बाक़ी वह बनाते तो अच्छे नहीं थे लेकिन टाइम पास करते रहते थे कई बार हमें इसको बनाया लेकिन बनाते बनाते आदत लग गई वह ऐसे बढ़िया बनने लग गए इसके बाद में हम इस्कूल में जब टी मतलब एक कोम्पडीसन था शिल्प आर्टिस्ट का तो जब वहाँ पर हमने बनाई था बनाई वहाँ पर ड्रोइंग मतलब शिल्प मुर्ति बनाई तो हमने उस समय बनाई थी स्वामी विवेकानंद जी की मुर्ति तो उसमें मतलब बहुत अच्छा लगा बनाने मिली और वहाँ का रिजल्ट भी अच्छा था मतलब सेकंड प्राइज मिला था और फस्ट प्राइज मुरे दोस्त को मिला था हर्ष नाम था उसका